हून सनाना तुसेंगी अ'ऊं कि बूह्टे लाने दी जेह्ड़ी मोटिबेशन मतलब मेरे अंदर केह् कि कि'यां की लगेआ कि बूह्टे लाने चाहिदे जिल्लै अ'ऊं हा निक्का जेहा निक्का जेहा होंदा हा ते दादू मेरे केह् करदे हे मिगी लेंदे अपने कन्नै अपने कन्नै जाना उ'नें बूह्टे लाने बूह्टे लांदे हे ओह् फरूट दे बूह्टे लांदे हे ते हून ओह् जियां आड़ू अमरुद बगैरा हो गे अच्छा ते हून कि हून बी अ'ऊं आंदा बूह्टा लाना मतलब कि फरूट खंदा गै रौह्न्नां ते इन्ना मज़ा औंदा ते फ्ही मिगी चढ़दा रौंह्दा निक्के होंदियां गल्लां मतलब अपना बचपन जेह्ड़ा ओह् चेरता औंदा कि अस बी दादू कन्नै आंदे होंदे हे ते बूह्टे लांदे दिखदे फ्ही अ'ऊं जियांं जियां बड्डा होएआ जियां जियां बड्डा होएआ फ्ही मिगी लगेआ कि बूह्टे लाने चाहि्दे ते जियां फ्ही अग्गें अग्गें बच्चे बी मतलब खंदे गै खंदे रौंह्दे फरूट बगैरा फल उ'नेंगी थ्होंदा रौऐ इस्सै गल्लां में सोचेआ कि कि अमी बूह्टे गै लांदा गै रमां कि अग्गें जियां पीढ़ियां जिन्नियां बी हून अग्गें पीढ़ियां जिन्नियां बी होन ते मतलब सत्त अट्ठ पीढ़ियां जेह्ड़ियां ते ओह् बूह्टें उप्पर फल ते लेई गै सकदियां इस्सै गल्लां मिगी जेह्ड़ी मोटीबेशन मतलब बूह्टे लाने दी थ्होई ओह् ते मेरे घर आह्वें बजुर्ग शा गै थ्होंदी आई ते तां गै मेंं बूह्टे लाना शुरू कीते हे